میں جب بائک چلانا نہیں جانتا تھا تب لوگوں كو دیكھتا تھا بائک چلاتے ہوئے اور اس وقت مجھے بہت اچھا لگتا تھا لوگ بائکنگ كرتے تھے اور ویڈیوز وغیرہ میں دیكھتا تھا یو ٹیوب پر بلاگرس كے كہ وہ لوگ جاتے ہیں كشمیر منالی اور بائكنگ كرتے ہیں اور ان كے جو مناظر ہوتے تھے وہ دیكھ كر مجھے كافی میں ان كو دیكھ كر متاثر ہوا اور پھر میں نے بھی بائک چلانا سیكھی اور اس كے بعد میں نے كافی اور اب تک مجھے كم سے كم بیس سال ہوگئے بائک چلاتے ہوئے اور اس میں میں بہت دلچسپی ركھتا ہوں اور میں بھی دیگر بائک سے سفر كرنا چاہتا ہوں منالی كا ہو چاہے وہ كشمیر كا ہو ان جگہوں پر سفر كرنا مجھے بہت پسند ہے اور اس كے ذریعہ لوگوں كو دیكھ دیكھ كر میرا بھی شوق كافی بڑھا ہے پچھلے كئی برسوں میں